हमसभ जाहि इसकुलमे पढ़ैत रही ओहि विद्यालयमे पुस्तकालय छल लेकिन पुस्तक ओतेक नहि छलै उपलब्ध जे पढ़ैके हमरा सभके चाही तऽ नहि रहितो दोसर आओर विधार्थीसभ जतऽ जतऽ अँ दोसर इसकूुलसबमे पढ़ै छलाहेँ तऽ हुनका सभके कहिअनि जे कॉपीपरमे लिखिकऽ जे अध्याय जे कोनो तेहन सुन्दर हमरा सभके लगैत छलै हेँ लिखिकऽ आबथि ओ हमहूँसभ लिखि ली आओर लिखिकऽ याद करी अँए आओर लिखलाके बाद जे छै से खूब पढ़ी पुस्तक तऽ सब खरिदनाइ बड़ी कठिन छै किएकि तऽ एक एकटा पुस्तकके बहुत बहुत दाम छै तेँ पुस्तक खरिदनाइ हमरा सभके समयमे बहुत कठिन छलै हँ सब हँ पूरा पुस्तक नहि खरीद सकै छलै किएकि तऽ पुस्तकके दाम बहुत छलै हँ हँ एतेक हँ पढ़ैके विद्यालएमे हमसभ जे पढ़ी हँ पुस्तकालएमे पढ़िकऽ अपन हँ समय व्य व्यतीत करी आओर जकर बाद ज जखन हमसभ घरपर आबी हेँ घरपर अएलाके बाद हमसभ तुरन्त फेर हेँ पुस्तकालयमे समय निर्धारित छलै जे एतेक बजेसँ एतेक बजे तक अहाँ हेँ पढ़ू आओर हेँ तकर बाद बन्द भऽ जाएत तऽ बन्द भेलाके बाद तकर बाद अहाँ हेँ जाएब तऽ ओहिठाम जाहि पुस्तकालयमे किताब नहि उपस्थित रहै छलै हँ हमसभ दोसर किताब अँए दोसर पुस्तकालयमे हेँ हेँ जाकऽ पढ़ैत छलहुँ हँ ओहि विद्यार्थीके सङ्ग कऽ कऽ किएकि तऽ अँए पुस्तक पुस्तकके कमी छलै हँ हर जगह हर हेँ किताब उपलब्ध नहि रहै छलै हँ आओर किताब उपलब्ध अँए यदि रहितो छलै तऽ हमेशा सभके सब जगह नहि जाए दै छलै तेँ हमरा सभके पढ़ैके बहुत दिक्कत छलै हमसभ जे किताब छलै पुस्त पुस्तकालयमे ओ सभ पढ़िकऽ समय पास करै छलहुँ हँ आओर ओहिसँ पासो करै छलहुँ हँ हेँ अधिकसँ अधिक अङ्क आनिकऽ हमसभ हेँ इसकुलमे किलासमे प्राप्त करै छलहुँ हँ जे हमरा सभके शिक्षकसभ बहुत हेँ प्यार करै छलाह हँ आओर कहैत छलाह हँ जे ई बच्चासभ हेँ मेधावी छात्र अछि ईसभ हेँ पढ़बा लिखबामे ईसभ ठीकठाक अछि जे सबक दै छिए से तैआर हेँ कऽ कऽ अनैत अछि तेँ हमरा सभके हेँ बि शिक्षकसभ हमेशा चाहैत रहै छलाह हँ आओर हमसभ जवाबो दै छलिए हँ आओर शिक्षकसभ जे कहै छलाह हँ हुनका शिष्टाचारके पालन हमसभ करै छलहुँ हँ आओर कहिओ अशिष्टपना नहि केलहुँ तेँ हमसभ आगाँ बढ़ैत रहलहुँ आओर आगाँ हेँ बढ़ैत हमेशा शिक्षकसभ इएह कहै छलाह हँ हेँ जे ईसभ शिष्ट विद्यार्थी अछि शिष्ट विद्यार्थीके लक्षण होइ छै हेँ ओ अपन सभ संयममे रहनाइ तेँ हमसभ कखनो अशिष्टपना नहि केलहुँ शिष्टाचारके पालन कएलहुँ गुरुजी जे हमरा आशीर्वाद देलनि हेँ तऽ कतहु ने कतहु हमसभ हेँ विद्येके रोजी खाइ छी आओर हेँ हमसभ हेँ कतहु दोसर ककरो दोसर ककरो हमसभ हेँ कतहु उपद्रवी हमसभ नहि छलहुँ हमसभ हेँ विद्यालएके प्राङ्गणमे घुमि घामिकऽ अपन समय व्यतीत करी आओर पुस्तकालयमे जाकऽ अपन पुस्तक पढ़ी आओर पुस्तक पढ़िकऽ अपन समय बिताबी जे समय हमरा सभके एखन ओ समय बहुत सुन्दर लगैए कि नहि आब समयमे परिवर्तन भऽ गेलै आओर परिवर्तन भेलासँ कि भेलै बच्चासभ एखन तऽ सरकारो आब कहै छै जे नहि विद्यार्थीके नहि मारिऔ आओर ओ विद्यार्थी कि होइ छै तऽ शिक्षक सभके गमि जाइ छै दुइ एकटा शिक्षक जे कोनो रहै छथिन तऽ हुनकर कनि अथी होइ छै नहि तऽ बाद बाकी सभटाके विद्यार्थिए कहै छै एह सरकारे कहने छै नहि मारैके लेल आब हमसभ कि करबै हेँ जे मोन हेतै से करबै तऽ बिद मास्टर कि करतै मास्टरके हेँ कलचसँ बाहरके बात छै